हमारे यहाँ अस्पताल है सरकारी ताल है वहाँ सारी मतलब सुविधाएँ हैं लेकिन सुविधाएँ तो सरकार तरफ से हैं लेकिन हम गरीबों को नहीं मिलती हैं क्योंकि वहाँ हमको एडमिट कर लेंगे दवा लिख देंगे बाहर की मेडिसिन महंगी महंगी महंगी महंगी दवा मंगा के गरीब कहाँ से ले पाएगा बेचारा नहीं ले पाता कई बार पेसेंट जो है तड़प के मर भी जाता है सरकारी डॉक्टर जितने भी हैं डॉक्टर सब लापरवाही इतनी करते हैं कि बहुत ज्यादा ये समझो की वहाँ जाने का मन नहीं करता है इससे बढ़िया घर मर जाना अच्छा है इतनी दूर जाना नहीं बहुत कुछ है बहुत दिक्कत है बहुत सारी इतनी यहाँ तक है मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ तक है कि वो दावा लिख देंगे स्टोर से महंगी महंगी दवा लिख देंगे दवा ले ले कर आदमी देने डॉक्टर देने जाएगा ओ कैमि जो कैमिस्ट है वो पैसा भी नहीं लेता है पहले बोला दवा दे के आओ दवा देके आओ कौन सी दवा मरीज को दी गई कौन सी नही दी गई दवा फिर रेफेंड फिर वापस स्टोर जाती है उसका पैसा वो लोग ले लेते हैं ऐसा कुछ हो रहा बहुत कुछ अंधेर है यानी सरकारी डॉक्टर के बजाय यानी आदमी प्राइवेट में कुछ ज्यादा पैसा इनका जा कर दे देगा चलेगा इस सरकारी में जाने का मन नहीं करता है मेरा मरीज मर जाएगा अगर सरकार तो सारी सुविधाएँ हैं कुछ गरीब को मिलती नहीं है सरकारी किसी भी सरकारी में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कही नहीं मिल रहा अब क्या करे गरीब आदमी परेशान लेके जाय चलो वहाँ चलते हैं इलाज सरकारी में फ्री हो जाएगा दवा सरकार देती हैं लेकिन कुछ भी नही होता है गरीब बेचारा तड़प तड़प मर जाता है बल्कि कर्जवान हो जाता है

इसलिए के आदमी क्या करे मुश्किल ही खाली हमारी सरकार में दवाई दिक्कतें सर अस्पतालो में अस्पताल पर मेरी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही रोड पर दे रही हर जगह दे अस्पताल पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है कि अस्पताल में क्या क्या हो रहा है ये हमारी सरकार नहीं ध्यान दे पा रही बाकी बहुत सरकार क्या करे जब हम ही चोर बैठे है सरकार किस किस को रोकेगी यानी चोरी तो हमारे डॉक्टर जो है हमारे में शहर हैं इनको यही के है कोई बाहर से बाहर नहीं आया आसमान से नहीं उतरा नहीं चोर चोर हमे ये सरकार किस किस को रखे सरकार सरकार का कोई दोष नहीं दोष हमारा अपना आपका है हम सब ऐसा कर रहे हैं जैसे कि